हाँ मैंने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया वैसे मैंने यूटुब पर भी कोई पोश्ट नहीं किया और वैसे जैसे खाना वाना घर पर सब्ज़ी वब्ज़ी ऐसे बना लेते हैं पर ऐसे पोस्ट नहीं किया कभी और जैसे कुछ प्रतियोगिताए हुई स्यो हुए और उनमें भी भाग नहीं लिया और जैसे देखा ज़रूर है उनको और पोश्ट नहीं किया अनुभव अनुभव जैसे अनुभव के बारे में बात करते तो अनुभव है इनके बारे में पर ये चीज़ें आपने यूटुब जैसे फेसबुक इनपर शेयर नहीं की

प्रतियोगिताएँ तो बहुत सारी होती हैं स्यो होते हैं जो